भरतनाट्यम हो एक तमिळनाडूचो नाच हांगा कपडे सारी आनी ब्लावज घालतात जी धव्या रंगाची आसता ही भांगर मंगलसूत्र नथ कांकणां कानाची पांयां घालतात ही मोदी आनी पायजन घालतात गोंयचो नाच जावन आसा कुणबी जी लोक कुणबी सारी घालतात आनी भांगर सोरपूय कांकणां कानाची घालतात मागीर गरबा जीं गुजराताचो नाच जावन आसा ती थंय चन्या चोली घालतात आनी रंगाली दुपट्टा घालतात आताचे भांगर जावन आसा कांकणां कानाची नथ आनी बिंदी ती बारीकशी आसता राजस्थानाचो नांव जावन आसा गुमर जंय तीं गागरा चोली घालतात आनी एक रंगरंगाळी बरो दिसता डुपटा ओडटात ताचे मागर जावन आसा बगलसूत्र कांकणां कानाची नथ आनी बारीकशी बिंदी बेंगाली फोकोक डांस हो हांगा ती सडी आनी ब्लावज घालतात थंय तीं कांकडां घालतात जीं फक्त तांबडे आनी धव्या रंगाची आसतात सिंदूर नथ आनी पांयांक पांयजनां घालतात